मुंहिंजे पास हिकु बुलेट बाइक आहे बुलेट बाइक मां हाणे हाल ई में वरिती आहे बुलेट बाइक जाम कम्फर्टेबल आहे ऐं जाम स्पेशियस आहे हुनमें ॿ ॼणा आराम सां वेही सघनि था मुंहिंजी सपने सपननदार बाइक आहे मूंखे कावासाकी निंजा खणणी आहे ऐं बज़ूका खणणी आहे बज़ूका बाइक बि ऐं कावासाकी बाइक बि जाम सुठी आहे हीअ बाइक जाम कम्फर्टेबल आहे ऐं हिकु ॾींहुं मुंहिंजो हीअ सपनो आहे की हीअ ॿ बाइक मुंहिंजे पस मां ज़रूरु पंहिंजे पैसनि सां अ वठंदुमि मूंखे हीअ ॿ बाइक जाम वणंदी आहे हो जेकी हाणे हाल ई में मुंहिंजे पास बाइक आहे मुंहिंजी बुलेट बाइक उहो बि मूंखे जाम जाम वणंदी आहे छाकणि हुनजी ख़ासि बात हीअ आहे की उहो मां मुंहिंजे पैसनि खां वरिती आहे पैसा बचाए बचाए करे हिन करे उहो बाइक मुंहिंजे दिलि सां लॻियल जाम आहे दिलि सां मां उहो बाइक सिखा लॻाऊं कंदो आहे ऑफ ऐं अॻियां हली करे मूंखे कावासाकी निंजा ऐं बज़ूका बाइक ज़रूरु वठणी आहे हीअ मुंहिंजो सपनो आहे मां मुंहिंजे सपने ते क़ायमु आहियां ऐं हिकु ॾींहुं मां मुंहिंजो हीअ सपनो ज़रूरु पूरो कंदुमि